सुबह में हमने जब उठती हूँ तो झाड़ू लगाते समय हमने अपना हनुमान चालीसा लगा देती हूँ और चालीसा सुनते समय झाड़ू लगा लेती हूँ मंजन कर लेती हूँ नहा लेती हूँ उसके बाद खाना बनाते समय हमने टी बी पर जी का प्रवचन सुनते सुनती हूँ तो बहुत हमें अच्छा लगता है उसके बाद हमारी बच्चे तीन बच्चियाँ है एक बच्चे वह लोग भी सास हैं और ससुर हैं सब लोग साथ में अपना बातें करते हैं और साथ में बैठकर खाना ऊना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मेरी एक देवरानी और जेठानी है जाते हैं वट सावित्री का पूजा करने के लिए तो साथ में हमारे जाते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है और हसी ख़ुशी हम लोग पूजा करके आते हैं और हम हम लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं तो अपना हसी ख़ुशी बैठकर खाना खाते हैं और हमारे आठ सदस्य हैं घर में जो सब लोग बहुत अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहें मेरी यही इच्छा है और इसी तरह ख़ुशी ख़ुशी मेरे परिवार जीवन व्यतीत करें यही मेरी इच्छा है